खेती जे किसान सबके मुख्य काज भेलनि तहिना जे अपना सबमे गहूमके खेती होइ छै चाउरके खेती होइ छै मकइके खेती होइ छै इखके खेती होइ छै ताहिमे जे बेरोजगार रहै छै गाम घरमे तऽ बुझबे करै छिए जे सबके पाइके जरूरत रहै छै सबके खेतीके जरूरत रहै छै ककरो जमीन रहल ककरो नहि रहल आब जकरा नहि रहल से खेती केनाय तऽ नहि छोड़ि देतै कियाकि ओ तऽ अपना सबके मतलब कि की कहू खेती अपना सबके बहुत ज्यादा मतलब कि अपना सबके बिहारमे भेल जाइ छै अपना मिथिलाञ्चलमे खेतीके तऽ बहुत महत्व देल जाइ छै किसानके महत्व देल जाइ छै कियाकि अपना अपन राजे छथिन जनकजी से तऽ बुझले अइ अपना सबमे खेती तऽ हेबे करै छै आब जे बेरोजगार लोकसब छथिन तिनका सबके जमीनो नहि छनि तऽ जिनका सबके बड़का बड़का सेठ महाजन सब रहै छथिन अपना गाममे तऽ हुनका सबके खेत रहै छनि बहुते चरी रहै छनि आओर गहूमके खेती होइ छै तऽ ओहिमे लोकसबके जे जरूरत भेल तऽ अधिकसँ अधिक लोकके जरूरत होइ छै कियाकि असगरे तऽ लोक नहि कऽ सकैए ने खेती कतबो बड़का आदमी रहै छै तऽ ओ तऽ रखबे करै छै जन मजदूरके तऽ ओहिमे अधिकसँ अधिक लोकके मजदूरी भेटल रोजगार भेटल लोकके खेती केलक पाइ भेटल ओकरा अगर नीक सलाह रहल अपना सेठ समाजसँ तऽ घर जकाँ सम्बन्ध भऽ जाइ छै आओर खेती तऽ गहूमके खेती करेलक लोक चाउरके खेती करेलक तकरा बाद मकइके खेती भेल मौसम मौसमके बात छै जे अपना सबमे दालिके खेती होइ छै कतेक रङ्गके दालि होइ छै की कहू अपना सबमे तऽ कतेक रङ्गके खेती होइ छै आओर जे होइ छै से अपना मिथिलाञ्चलेमे होइ छै खेती होइ छै कि नहि